علی گڑھ ضلع پر جو نمایاں اثر پڑ ہے یہاں کا یہاں کا انفراسٹکچر بہت اچھا ہے یہاں کے روڈ بہت اچھے ہیں یہاں پہ روڈویز سیوا بہت اچھی ہے یہاں پر فائنینشیل پروبلم زیادہ نہیں ہیں یہاں پر میڈیکل سیوا بہت اچھی بھی ہیں وومینس کے لیے بہت اچھا ایجوکیشن سسٹم ہے اور بچوں کی پڑھائی کے لیے یہاں پر کافی اچھا سب کچھ ہے اور یہاں انٹرنیشنل لیولس کی کمپنیاں یہاں پر آتی ہیں آرگنائز کرتی ہیں اپنی کمپنیز کے بارے میں علی گڑھ شہر بہت مشہور شہروں میں سے ایک ہے گورمینٹ یہاں پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے علی گڑھ شہر کو اور ڈیویلپ کرنے کے لیے علی گڑھ شہر بہت ڈیویلپ ہے لیکن اور ڈیویلپ ہو رہا ہے کیوں کہ اس کے انفراسٹیکچر پہ بہت کام ہو رہا ہے یہاں کی فائنینشیل ہر چیز پہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور علی گڑھ بہت مشہور شہروں میں سے ایک ہے اور یہاں کے اور اس کو ایک ضلع ڈسٹرک بولا جاتا ہے جو کہ بہت بہت اچھا ہے اور علی گڑھ میں علی گڑھ ضلع میں بہت سی خوبیاں یہ ہیں کہ یہاں پہ زیادہ پولوشن نہیں ہے صدف لوگوں کو پروبلم فیس کرنے کو نہیں ملتی جتنا یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے لوگوں کو اتنا ہی لابھ ہو رہا ہے بہت اچھا ہے